سنٹرل دہلی جیسے علاقے میں مقامی خبروں اور معلومات مختلف ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے یہاں کچھ اہم مقامی میڈیا مقامی میڈیا اور آؤٹ سائڈ اور معلوماتی ذریعے کا ذکر کیا گیا ہے جو اس علاقے میں کمیونٹی اور باخبر اور مربوط رکھتا ہے مقامی اخبارات پتریکا دہلی ایڈیشن ہندوستان دہلی ورشن دینک جاگرن نو بھارت ٹائمس مقامی نیوز ویب سائٹ ویب سائٹ اپ این ڈی ٹی وی دہلی لوکل نیوس سیکشن ٹائمس آف انڈیا دہلی جاگرن سٹی